हेलो दादा मां हितेश थो ॻाल्हायांव मां तव्हांजी उहो ऐप मां ओला बुक कई हुई चेंबूर ज टू बांद्रा मूंखे वञिणो हो ऐं तव्हांजी गाॾी बरोबरु टाइम ते पहुती तव्हांजो ड्रायवर जो मोकिलियो उहो बि जामु सुठो हो जामु ॻाल्हाइण जो बि सुठो हो ऐं गाॾी ई जी बि सर्विस जामु सुठी हुई गाॾी बि सुठी हुई साफ़ु सुथरी हुई बांस बि कोन हुई ऐं ए सी बि प्रोपर हली हुई ऐं हुनजो ड्रायवर बि जामु सुठी तरह ॻाल्हाईं हुनजो व्यव्हार बि सुठो हो असांखां हुनजो असांखे प्रोपर टाइम ते आयो ऐं प्रोपर टाइम ते हुते असांखे स्टेशन ते पहुचायाईं ऐं मुंहिंजे वटि सामानु बि हो त हुन मूंखे सामान वामान बि लाहे ॾिनाईं उनमें किट किट किट किट न कई हुन हू बि सुठो हो जामु ऐं इनकरे मां चवां थो तव्हां उनखे पंज मां पंज सितारा ॾियो रेटींग में ऐं हुन ड्रायवर खे मुंहिंजी तर्फ़ां धन्यवाद ॾिजो ऐं तव्हांखे बि धन्यवाद हेॾो सुठो तव्हां मूंखे ड्रायवर मोकिलियो जिनिखे सभु जानकारी हुई ऐं मूंखे हुन प्रोपर जॻहि ते लाय लाराहियो ऐं मूंखे इस मुंहिंजो सामानु वामान बि लाराहियो हिनकरे मां हुनखे पंज रेटींग ॾियां थो